जिद' जुन नैरोजा से स्नि जानुवारि नैरोजा बा गु डिसेम्बर नैरोजा गु जिनै नबेम्बर नैरोजा ब्रै जिथाम फेब्रुवारि नैरोजा जिबा